ویسے تو میں بہت زیادہ لکھتا نہیں ہوں یعنی اگر آپ کے الفاظ میں کہوں تو میں بہت بڑا لکھاری نہیں ہوں لیکن میں کبھی کبھار مضامین لکھتا رہتا ہوں وہ مضامین بہت مختصر ہوتے ہیں اور اسٹارٹ موضوع پر میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میری تحریر کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے میں اسی لیے لکھتا ہوں تاکہ معاشرہ اور سماج کی اصلاح ہو سکے اور اس سے ہمارے سماج میں بہتری آ سکے اور تحریر کا یہی بہترین استعمال ہے کہ آپ اپنی تحریر کو سماج کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں میری تحریر دوسرے لکھاریوں سے اس طور پر مجھے ممتاز اور الگ کرتی ہے کہ میں بہت مختصر انداز میں لکھتا ہوں تاکہ قاری کو زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ آج کے قاری حضرات جو ہے وہ لمبے موضوع کو اور وہ تحریر جو لمبی ہوتی ہے اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں اسی لیے میں بہت مختصر انداز میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ قاری پر بوجھ نہ ہو اور وہ الجھن کا شکار نہ ہو میں اپنی تحریر سے سماج اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں